हेलौ हाँ भैया बोल रहे थे बोले रहियै कि गाड़ी जे छै कि हमरा रिजर्व करनाइ छै कटिहार जेनाइ छै तऽ की करतै गूगल पे लए छै पऽ पे फोन लै छै की लै छै हमरा बतबू तऽ गूगल पे फोन लै आओर छै आओर फिर आना उहाँ जे छै दू घण्टा रहना भी छै जोड़िके बतै दतै हमरा हऽ ठीक छै तऽ पे फोनमे मारि देबै पैसा भए जेतै